हां इक बारी ना में मल्टी डे मतलव कि दो चार दिनें आस्तै ट्रैकिंग पर गेई में आखेआ मतलब मेरे फ्रैंड्स बी जा करदे हे ते असें डिसाइड़ कीता कि अस ना प्हाड़ें पर जाह्गे ते अस चलियै मनाली आह्ली साइड़ हा ते अस उत्थै गे ते पैह्लें ते मतलब असें पूरा सारा समान लेते दा हे छोटी जेही गैस ही टैंट हे ते समान असैं कन्नै लेते दा हा जि'यां मैगी शैह्गी होई गेई मतलब छोटा छोटा समान जेह्ड़ा जल्दी बनी जा अंडे शंडे बगैरा छोटी छोटी चीजां कैरी कीती दियां हां असें ओह् पानी कन्नै कैरी कीते दा हा कन्नै मतलब एह्दे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़े बैग हे चुक्के दे कि मतलब पिट्ठू बैग अस लेइयै गेदे हे कि जैदा भार नेईं चुकना पर ओह्दे च इक चीज ही केह् जेह्ड़े असें बूट पाए दे हे ओह् बड़े स्लिपरी हे ओह्दे कन्नै बड़ी मुश्कल होई ते मतलब पैह्ली बार जिसले में ट्रैकिंग कीती इ'यां लग्गा दा कि नेईं चलोहोई जाह्ग होई जाह्ग जिसलै तुस मतलब हाफ लोड़िंग करदे ओ कि ट्रैक ऑफ ट्रैक तुस जंदे ओ ते मतलब अलग ही मतलब थोह्ड़ा डर बी लगदा ऐ कि कोई जंगली जानवर निं अग्गें आई जा जां जो बी ऐ फिर असें इ'यां इ'यां अग्गें अस चलदे गे प्हाड़ें पर अस चलदे गे ते इत्थै इक बड़ी शैल जगाह् लब्भी जित्थै केह् पानी हा साइड़ पर असें सोचेआ कि उत्थै जाइयै टैंट लानेआं कि केह् पानी बी ऐ कुछ खाना पकाना बी होग ते सानूं पानी बी लब्भी जाह्ग ते असें साइड़ उप्पर टैंट शैंट लाए ते फिर रातीं पैह्ले असें उत्थै लकड़ियां कट्ठियां करियै उत्थै अग्ग बाली ही चलो ठंड बी घट्ट लग्गे ते कन्नै आखदे न अग्ग शग्ग बाली दी होऐ ते जेह्ड़े जानवर न ओह् घट्ट आंदे न डरदे न ते असें ओह् कीती ते रातीं असें टैंट शैंट बछाए ते थक्की गेदे हे अस ट्रैकिंग करी करियै ते फ्ही असें मैगी शैह्गी बनाई जो बी खाद्दी पीती घरों गै अस लेइयै गेदे हे इ'यां मतलब परौंठियां शरौंठियां बनाइयै लैती दियां हां फिर अस ओह् लेइयै गे ते फिर असें ओह् मतलब खाद्दी पीती फिर रातीं गप्पां शप्पां मारियां फिर जैदा निं अस मतलब उट्ठे दे रेह् थक्की दे हे कि के मतलब पैह्ला दिन हा अस सेई गे सेई ते गे पर उत्थै रातीं इन्ना मच्छर हा इन्ना मच्छर हा कि सवेरै मतलब जल्दी नींदर खुल्ली गेई कि केह् अपने बैड पर सौने दी आदत होंदी ऐ टैंट च गे ते सेई पर फिर बी मतलब उन्ना कंफ्टेवल ते निं होंदा ओह् ते फिर सवेरै कोई चार पंज बजे नींदर खुल्ली गेई पर फिर में आखेआ केह् अंदर लेटे रौह्ना ऐ नींदर खुल्ली में खोह्लेआ जिसलै टैंट ते जिप्प उत्थै ते बाह्र दा जिसलै में दिक्खेआ नजारा ते फिर पता लग्गेआ कि प्हाड़ें च जेह्ड़ी सवेर सवेरै दा टैम ऐ ओह् इन्ना मतबव सुन्दर इन्ना शैल हा दिक्खने गी मतलब इ'यां लग्गेआ कि मतलब बर्थ हा कि जेह्ड़ी इन्नी मैह्नत करियै अस उप्पर चढ़े जां इन्ना कुछ कीता ते लग्गेआ कि एह् जेह्ड़ी कुदरत ऐ इस्सी ते तुआनू ऐक्सपिंरिंस करने आस्तै जाना गै पौना ऐ दिक्खने आस्तै ओह् मतलब कि सवेर जेह्ड़ी में दिक्खी ते ओह् फिर में अपने आप कन्नै चाह् बनाई ते कप लेआ ते साइड़ उप्पर में बेही गेी ते ओह् टैम अज्ज तक नेईं भुलदा ओह् इन्ना पलैंज़ैंट टैम हा नीं टैम जिस्सी आखदे न कि में मतलब कि बिल्कुल नेचर दे अंदर कल्ले बेहियै इ'यां कोई कुसै दी टैंशन निं कोई शोर सराबा नेईं कोई कुछ नेईं कुसै दी टैंशन निं उत्थै बैठे दे हे ते सामनै पानी दा झरना जेहा चला दा हा चाह् दा कप में फड़े दा साइड़ पर बैठियै इन्ना ब्यूटिफुल ऐक्सपिरिंस हा ओह् मेरी लाइफ दा कि हून बी में अगर अक्खीं दे सामनै दिक्खां ते मतलब मेरी अक्खीं दे सामनैं बिल्कुल ओह् ब्यू आई जंदा ऐ ते टैंट दे अंदर रौह्ने दा ऐक्सपिरिंस मतलब ठीक हा सेफ हा कि के मतलब कवर होंदा ऐ उन्ना कंफ्टेवल ते निं होंदा ऐ बट जिसलै मतलब तुस घरों बाह्र निकलो ते ओह् कंफर्ट ते तुस अक्सपैक्ट निं करी सकदे ना कि जेह्ड़े घर आह्ला कंफर्ट ऐ उऐ तुआनू बाह्र लब्भग बट फिर बी ओवर आल जेह्ड़ा मिगी अक्सपिरिंस मिगी लगदा ऐ कि हर इंसान गी इक नां इक बारी एह् ट्रैकिंग दा हाईकिंग दा जरूर लैना चाहिदा असें अपनी जबानी च अग्गें अग्गें जिन्ना मता लेट करगे बुड्ढे गोई जाह्गे ते फिर बिल्कुल निं हड्ड गोडे चलने ते उस तो बैटर ऐ टाईमली तुस अक्सपिरिंस गी तुस जरूर जिन्दगी च करो एह् बौह्त ही अच्छा इक अक्सपिरिंस ऐ लाइफ दा ट्रैवलिंग जरूर करनी चाहिदी हाईकिंग जरूर करनी चाहिदी ऐ ठीक ऐ जिन्ना तुस डिसटैंस करी सकदे ओ दैट एज़ अप टू यू मतलब कि जरूरी नेईं ऐ कि इक्को बारी तुसें सौ किलो मीटर चढ़ी जानी ऐ तुस दस किलो मीटर बी करी सकदे ओ पंज किलो मीटर बी करी सकदे ओ तुआढ़ी कपैसिटी दे पर डिपैंट करदा ऐ बाकी गल्ल ऐ अगर में अपने ऐक्सपिरिंस दी गल्ल करां इट इज ब्यूटिफुल ऐक्सपिरिंस फार मीं ऐंड़ टैंट च रौह्ने दा बी ऐक्सपिरिंस इट बाज़ बैड़ एह् ऐ कि जिसलै हून अगली बार अस जाह्गे ते थोह्ड़ा होर प्रपेयर होइयै जाह्गे कि इ'यां लग्गै कि जेह्ड़ी चीज असें नेईं लेत्ती दी ही कि जि'यां निक्का जेहा सरैना रक्खी लेआ जां जो बी रक्खी लैआ ते ओह् ते चलो तुस कैप्रोमाइज़ करी सकदे हो क्योंकि जो पैह्लै एक्सपिरिंस होंदा ऐ ओह् तुआनूं पता नेईं होंदा ऐ ते फिर जिसलै तुस इक एक्सपिरिंस गेन करी जंदे ओ फिर थोह्ड़े तुस ऐक्सपिरिंसड़ होई जंदे ओ ते फिर अगली बारी आस्तै हून मीं लगदा ऐ जिसलै में जाह्गी ते होर चीजां कैरी करियै लेइयै जाह्गी पर जाना में जरूर ऐ कि केह् मिगी मतलब एक्सपिरिंस बौह्त ही अच्छा लग्गेआ ऐ